नमस्ते आपका दुकान है हमारे यहाँ बड़ा दुकान है होल सेल का आइए देख लीजिए अच्छा अच्छा सेल लगी है इस समय दुकान पर बच्चों का कपड़ा है बड़ों के लिए है जीन्स पैंट है इसमें उनी सूटर आया है सॉल आया है अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं इसमें रख लीजिए न अच्छा वो भी मिलता है वो सब रखे हैं लेकिन आप बगल से अपना स्टोर खोल दीजिए रख लीजिए वो भी चलिए तो ठीक है हर समान में आपका दस रुपया पर्सेन्ट मतलब छोड़ देंगे डिस्काउंट कर देंगे ठीक है तो फिर आप आइए देख लीजिए मेरा सामान तो फिर आप जो जो कहिए फिर उसका उसका लिस्ट बना के दे दीजिए हम आपका क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए आपको

हाँ

चावल कैसा चाहिए आपको मतलब कीमत भी आपका कम लगेगा और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए

नहीं नहीं भाई देंगे भले पैसा लेंगे आप से तो अच्छा ही क्वालिटी का सामान देंगे ना ठीक है तो आप लिस्ट बनाइए तब हम आपका सामान बँधवा दे रहे हैं ठीक है हम गाड़ी से भेज देंगे नमस्ते